हय कोंकणी भाशेतली प्रादेशीक बोली भास हांव बरें भशेन शिकलां कोंकणी भाशेंतल्यो बोली ज्यो आसात त्यो त्या त्या वाठारांत त्या त्या म्हालांत बदलत वतात पेडणेची बोली वेगळी काणकोणची बोली वेगळी सत्तरीची बोली वेगळी आनी फोंडेची बोली वेगळी फोंडेची फोंड्या म्हालांतली जी बोली आसा ती प्रमाणीक कोंकणी म्हणून ताका मान्यताय मेळ्ळ्या प्रत्येक वाड्या वाड्यार सुद्दां कोंकणी भाशेची जी उलोवपाची शैली आसा ती तातूंत बदलांव आसा ही कोंकणी भाशेची खासीयत